साढ़ा जेह्का सनातन धर्म ऐ उसी कदें विशाल ते किन्ना स्हेई ऐ एह् सारें शा पराना धर्म ऐ इस च बड़ा सारा नॉलेज ऐ इस सारे शा ज्यादा इसी साइंटफिक जेह्का धर्म बोलदे तां उसी गै बोलेआ जंदा इसदे च तुसेंगी जियां पता गै जेह्की प्लास्टिक सर्जरी साढ़ी दिल दी सर्जरी साढ़े वेदें च पैह्ले दी गै लिखी दित्ती ऐ मतलब कि असें गी बड़ा किस चीज़ां बारै सनांदा मतलब कि बड़े सारे चीज़ां जेह्की रीथ वाच कन्नै फ्ही जियां अज्जकल ओह् मतलब कि अन्ध विश्वास मन्नेआ जंदा ऐ ओह् अवा असें गी करना चाहिदियां जियां कि ओह् साढ़ै ठीक न असें पता नी ऐ उनें चीज़ां फायदा केह् ऐ अवा उं'दा फायदा ऐ जियां अस मंदर जंदे घैंटी बजांदे शंख बजांदे इंदे कन्नै वाईव्रेशन पैदा होंदियां ते इं'दे कन्नै असें गी बड़ा फायदा होंदा एह् ही साढ़े धर्म दे रिलटेड किसै चीज़ां न असेंगी करना चाहिदा इसदा बड़ा फायदा होंदा एह्दे कन्नै असें गी मैंटल बी लभदा ते कन्नै फ्री जियां ओम शब्द ऐ दा जप बी एह् असें गी करना करना चाहिदा एह् बी साढ़े अस्तै बड़ा शैल होंदा जेह्के साढ़ै मंत्र होंदे ओह् बी अगर असें मतलब कि मतलब कि स्हेई तरीके कन्नै बोले दे होन ते उं'दा बी असें गी लाभ थ्होंदा एह् किश चीज़ां न जेह्कियां करना चाहिदियां तुसेंगी एह्दे कन्नै असें गी फायदा होना